ہیلو ہم ہم لوگ اگر بیبیز کے لیے برینڈڈ یوز کرتے ہیں جیسا کہ نیو بورن ہی ہیں تو ان لوگوں کے لیے اگر برینڈ یوز کرتے ہو تو ریشز پیش پیچز وغیرہ کچھ بھی نہیں گے اگر آپ لوکل جیسا کہ نورمل شوپش پہ ملتے ہیں پروڈکس اس میں اگر آپ کو یوز کرے تو آپ لوگوں کو اگر اپنا ڈل کا یوز کر لیے تو بیبیز کو ریشز وغیرہ آ سکتے لیکن اگر اپن برانڈ میں یوز کر رے بہت کو برانڈ میں کیا ہے آپ کو باہر کے پروڈکس بھی آ جاتے امپورٹ ہوتے باہر کے جیسا کہ سعودی وغیرہ کے بھی امپورٹ ہوتے تو اس میں کیا ہے آپ کو بیبیز کو ریشز وغیرہ ہونے کا ٹینشن نہیں رہتی اگر ہم ہمارے یوز کرتے بیبی کو جیسے کہ نورملی آپ کو میڈیکلس پہ وغیرہ خالی بیبی کے لیے بول کے لا لیتے ہیں ہم لوگ شیمپو وغیرہ تو اس میں آپ کو ففٹی پرسنٹ بیبی کو ریشز پیچز وغیرہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لیے جو بس دو سال تین سال چار سال کے بچے ہیں ان لوگوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں نورمل سوپس وغیرہ بیبی کے لیے بول کے بٹ جو نیو بورن ہیں ان لوگوں کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوگوں کی اسکن بہت بہت باریک ہوتی ہیں اگر تھوڑا بھی پی ایچ ایف بڑھا ہو زیادہ ہو اس میں تو بیبیز کو ریشز وغیرہ ہونا لازمی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پروڈکس میں جب بھی نیو بورن کے لیے کے لیے لیا ہم برینڈ میں ہی لینا چاہیے یا پھر ویئرس ہو کلوتھس ہو یا پھر پروڈکس میں ہو